ہیلو السّلام علیکم میری بات ایئر پورٹ سے آفس سے ہو رہی ہے جی جی ذارا سا اس لیے کال کیے مجھے سعودیہ کا سفر جی جس کے لیے مجھے عربی زبان نہیں آتی ہے جی اس کے لیے وہاں کا زبان کے سمھجنے کے لیے کس طرح سے مدد مل سکتی ہے جی جی جی ٹھیک ہے اچھا آپ اچھا ترجمہ ہو جائے گا اچھا عربی کو اردو میں سمجھا دیں گے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے اپنا پاسپورٹ لگا دیے ہیں جی جی ہاں تو وہ مجھے مل جائے گا جی جی جی جی عورت ہو تو بہتر ہے جی جی تا کہ عورتیں ہوں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا